हैल्लो तुस प्लम्बर भैया बोल्ला दे यरो असैं मतलब बाथरूम बनाए नमें ते फिटिंग करानी ही हां ते किन्ना मतलब स्हाब कताब किन्ना मतलब केह् केह् होग दस्सो तुस दिक्ख लैयो आह्नियै फ्ही मतलब अस सनाउगे मतलब दिक्खेओ नि पैह्लै अस किन्नी करानी ते फ्ही अस सनागे हां तुस इक कम्म करेओ मतलब आएओ नि घर ते फ्ही असें सनाउड़ेओ किन्ना मतलब अस सना नि घर हां ते दिक्खउड़गे कित्थे कित्थे केह् करना ते फ्ही तुस लैयो एह् कर लैयो अपना पूरा हां लोआना ते है हा तुस दिक्खी लैओ आह्नियै नि ते फ्ही अस सनाउगे कुत्थे कुत्थे केह् लाना ते फ्ही असें सब पुरे पैसे सनाउड़ेयो अस उस स्हाबे दा करगे ठीक ऐ